मुंहिंजे घरु में हिकु दफ़ो मुंहिंजे जनमु ॾींहुं जी पार्टी हुई जंहिंमें असां पंजवीहनि खां टीहनि माण्हुनि खे घुरायो हुयोसीं उनमें असां जाम शयूं ठाहियूं हुइयूं से जेके असां सिंधी खाईंदा आहियूं दिलि सां ऐं उन पार्टीअ में सभिनीनि खे ॾाढो मज़ो बि आयो हुयो ऐं सभु असांजे रोटीअ जी तारीफ़ बि करे विया